ہیلو سر آپ بجلی ویبھاگ سے بول رہے ہیں جی میں نے ابھی حال ہی میں بجلی کا آن لائن پیمنٹ کیا تھا لیکن وہ ابھی دکھا نہیں رہا ہے شو نہیں کر رہا ہے کہ ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے تو پلیز آپ کنفرم کرکے بتائیں کہ کیا میرا بجلی کا بل جو میں نے بھرا تھا وہ ہو گیا ہے اگر ہو گیا تو تصدیق کر دیجیے اس کا بل کاٹ دیجیے نہیں ہوا تو بھی بتائیے